میرے پیروں میں بہت درد تھا بہت سارے علاج کرنے کے بعد بھی صحیح نہ ہوا مجھے کسی نے بتایا مساجر آتا ہے ڈولفن والا آپ امازون سے وہ یوز لو اور اس کو استعمال کرو میں نے سب جگہ دیکھا ہر اس پہ آنلائن کرا اس کے لیے مجھے اامازون کی پرائز سب سے بیسٹ لگی میں نے اس کو آڈر کیا وہ آیا میرے لیے اور میں نے اس سے جب مساج کیا تو ریئلی اتنا اچھا مجھے فیل ہوا اتنا اچھا فیل ہوا مجھے اتنا ریلیف ملا پیروں کو کہ میں بتا نہیں سکتی مجھے افسوس ہوا کہ میں نے پہلے کیوں نہیں لیا پہلے کیوں نہیں خریدا میں نے یہ مجھے بہت اچھا لگا بہت اور اتنا اچھا سروس اس کی امازون والوں کی فسٹ ٹائم میں نے یہ پروڈکٹ لیا تھا فسٹ ٹائم میں نے کوئی ان کو آڈر کیا لیکن دو دن میں آ گیا میرے پاس اور اتنا اچھا ہے کہ طبیعت خوش ہو گئی میری مجھے بہت آرام مل رہا ہے اس سے تھینک یو امازون